शहर गांव ऐं शहर खे स्वास्थ्य जी सेवाउनि जे लाइ त सरकारि खे चङा इस्पतालि खोलण खपेनि ऐं उन्हनि में सुठा डॉक्टर बि भर्ती करण खपेनि ऐं डॉक्टरनि सां गॾु गॾु नर्स वग़ैरह ऐं दवाउनि जे सुठी व्यवस्था हुजणु खपे ऐं टाइम ते टाइम जीअं ॿारनि खे पोलियो जा ड्राप्स आहिनि या भाई जेके बि टीका उचित आहिनि उहे सभिनी खे लॻाइण खपेनि ऐं अहिड़ी तरह परिवहन सेवा जे लाइ बि जेको आहे सुठी परिवहन व्यवस्था हुजणु खपे घणेई बसूं आहिनि ऐं ॿिया साधन आहिनि उहे शहर में हलाइण खपेनि ताकि जॻह जॻह माण्हुनि खे हितां खां हिकु जॻह खां ॿिएं जॻह वञण में सुविधा मिले इअं शिक्षा जे लाइ बि इस्कूल वग़ैरह सुठी तरह सां उपलब्ध कराइण खपेनि हुननि में सुठा मास्तर मास्तराणियूं हुजण खपेनि जेके सही तरहां ॿारनि खे पढ़ाए सघनि